छा तव्हां बाग़ में सैर करणु वेंदा आहियो हा मां सुबुह ऐं शाम जो बाग़ में सैर करणु वेंदो आहियां ऐ उते मूंखे मुंहिंजा जूना दोस्त वग़ैरह मिलंदा आहिनि त उन में टाइम पास वग़ैरह बि सुठो थी वेंदो आहे मतिलबु सुबुह ऐं शाम जी आदत आहे ॿई टाइम कीअं बि करे अधु अधु कलाकु वेंदो आहियां वॉक बि कंदो आहियां दोस्तनि सां ॻाल्हाईंदो ॿोलाईंदो आहियां रूअ राणि बि थी वेंदी आहे इन जे करे जाम सई बि लॻंदो आहियां ऐं फ़्रैश बि थी वेंदो आहियां